गामियाव जोंहा मैद्रु मैला ना बेदर नागिरनानै मोनजायो ज' ज' हाबा खेराइ जानो बेरायनो आराम मोनो सान्दुंबाबो दै बानाबाबो नाबो नागिरनानै मोनजायो जोंहा खना खनला आलि खनाफ्राव नास्राय गोरि हमनानैबो मोनजायो थास' बिबार दिंखिया मैद्रु गामिफ्राव थाबा बेफोरबो मोनजोबखायो जों बेखौनो ओंखायनो गामिखौबो मोजां मोनो जों आरो गामिनि बारफ्रा गुसु आराम मोनो फैलाव फोथारफोर दंबा फोथारफोरफ्राव जिरायनानै आराम ज' ज' सावरायलायनोबो मोनो गरम दिनफ्राव ज'नो ना बेदर लायनोबो लोगो ज' ज' मोनो टाउन आव जाबाय जों रावजोंबो गाव गावबा गाव ओंखायनो फसायहरा जों गामियाव थाग्राखाय गामिखौनो आराम मोनो जों ज' ज' थालायनाय ज' ज' रायलायनाय हाबा खेराइबाबो बबावबा थांनोबाबो ज' ज' लोगो मोनलायलायो नालाय मैगं थाइगं नागिरनायबो नागिरनांगौबाबो ज' ज' बबावबा लायनोबा ज' ज' लोगो मोनो हाबा खेराइफ्रावबो ज' ज' लोंलायनाय जालायनाय ज' ज' दिंखिया मैगं थ' बैयाव मानदे मैगं लायनि होननानैबो लायनो हायो जों गामियावबा मानदे दंहाय बैयाव खाथियाव जोंनियाव ज' ज' लायो जों फागुन सैत्रबाथ' जि आराम थास' बिसं खाहैयो दैलांआवथ' थास' बिबार थास' आइथिं मेरला खानानै मोनजायो गामियाव दिंखिया मैद्रु आरो बिदिनो फागुन सैत्रिआव बहराव मैद्रु जानो लुबैयो ना मान्दे खानानै लायो जों लोगोफोरजों ज' जासै साथाम साब्रै ज' जासै थास' बिसं खाहैयो मानदे खायो गोथाव जायो ना बे समाव थास' बिसंजों नाफामफोर एसे होदो जोंनाथ' नाफाम मोनखायो बर'फ्राथ' नाफाम देनो रोंखायो नाफामफोर एसे होदो ना गोरानफोर एसे होदो थास' बिसं खथ' गोथाव जायो बेफोरखौ जों गामियाव थानानैनो ओरैनो मोनखायो मैद्रु मैला मैगं थाइगं एसे एनैआ बिनांलाबो रावनावबो गोसो जायोबानो लायनानै जानो लुबैबानो लायनानै जानो हायो जों टाउन आव थायोबाथ' फैसा गाराबा मोनजाखाया माबा फिसा बस्तुबाबो जों फैसा गाराबानो मोनजाया आर जोङो दा गामिनि नालाय जोंहा सोरनावबा मैगं थाइगं बुरजा दंबा नोंनाव गैथ'आबा जों फाला बदलबो हरलायनानै जालायो बेखायनो जों गामिखौ साबसिन मोनो आरो टाउन निफ्राय टाउन आव बारा मोजां नङा टाउन आ आलदा बारहावाफ्रा गामिना जाबाय आलादा गरमथारहाय होननानै साया सायख्लुम नागिरनानै जिराय हायो जोङो खारेननि फांखाखौमालाय बेसे जानो गरमसो जायो गरम दिनआवबो बांद्राय होबाय थाबाबो ओंखायनो एसे बाइहेराफ्राव ओंखारनानै बारहावाफोर जायो आरो जों गरम बोथोरबा बेयाव गामियाव थानानै बेखायनो ओंखायनो आराम मोनो गामिआव थानो